नों सोरमोनलाय नों सोरमोनलाय ए जोंनि गामियाव नैबे बेंटल एक नं बेंटल गामियाव मोनसे हानि समयसा जादों सानै मानसिजों खोथाजों गोरोबलायाखै दा बेखौ माबोरैहाय समाधान खालायना होनो हागोन नोंनियाव नोंनि एसे हेफाजाब लानांसिगोन गावबुरा हिसाबै नों मा खालामना होनो हायो

हाया जादों आरो ओमफ्राय दा औ औ सानैनि गेजेराव जादों सिमानि सानैजों सानै मालिकनि गेजेराव औ औ औ औ जा हायो नों हेफाजाब खालायनानै बिसोरखौ बुजायनानै हरदो ओमफ्राय नङाबा आरो दावरावआ बांसिन जालांसिगोन

औ जेनेबा बेसे दिन नांगोन औ जा हायो नों हेफाजाब खालायना होनांसिगोन

नों जेरैखिजायाबाबो बिसोरखौ मानिहोनांगोन आरो नङाबा दावरावआ गिदिरथार जालाङोबा दिगदार जागोन नों माबा मोनसे खालामनानैबाबो सल्भ खालायना होनांगोन

दे होनबालाय दोनथ'नोसै गाबोन एप्लिकेसनखौ हैनोसै